भारत हो कृशी प्रधान देश देखून पयलीं आमी बैलगाडी हें येरादारिचें साधन म्हूण वापरताले मागीर खुबशीं जनावरां येरादारीचें साधन म्हणुन वापराक वापरपाक आमी सुरवात केली देखीक घोडो गाढव ऊंट हत्ती आनी हेर तशेंच राजा महाराजा पालखेचो वापर करताले ब्रिटिश राज्य येतकच आमच्या येरादारींत फरक पडलो आमी जहाजां आगगाडी मोटार ह्या वाहनांचो वापर करपाक लागले चड करून भारतीय भौशीक येरादारी वापरतात जरी शारांनी येरादारी वाडल्या कांय गांवांनी अजुन रस्ते नाशिल्ल्या कारणान येरादारी पावना चड करून भारतांतले लोक भौशीक येरादारीच वापरतात कारण ती तांकां सवाय पडटा आनी हातांच्या बोटांचेर मेजपाक येतले इतलेच लोक खाजगी वाहनां वापरतात